आं नमस्कार हांव न्ही लोलयें सावन उलयता आमगेलें हें आतां हांवें दुल्लगाळी शेत रोयिल्लें कळ्ळें आनी ह्या दिसान सामकें रान दुकर इतले त्रास करता न्ही तांकां कितें उपाय आसा न्ही पूण तें घालतले गोव्हरमेन्टाची कितें स्किम बी आसा आनी ताजे खातीर कितें दुकमेन्त बी कितें लागता तें तुमकां खबर आसा हय क्रुशी कार्ड आसा म्हागेलें आं आन् तें मागीर खंयच्या ऑफिसान येवपाचें म्हगेली जमीन सादारण साडे सात हजार स्क्वेर मिटर आसा

आनीक आतां पय ते ताजेर बारीक कीड किंवां टोळ अशें बसता ताका वखद मारपा खातीर कितें मशीन आसा तुमचे कडेन

आनी ते मशीना कितें गेरेन्टी बी आसता

मशिनाचेर आं आनी तें एकल्याच्यान वापरपा कांय ताका एक स्किल्ड मनीस जाय पडटा हां हां हां म्हल्यार सादारण म्हजे एक धा कणयाचें जर शेत आसा जाल्यार तेका केदें जाय पडटलें आं हां हां हां आं बरें आसा देव बरें करूं तुका